हां मूंखे ॿ भाउर आहिनि जेके मूं वांगुर ई आहिनि तंहिं मां हिकु मुंहिंजो वॾो भाउ आहे जंहिंजो नालो विजय कुकरेजा आहे ऐं हिकु नंढो भाउ आहे जंहिंजो नालो अजय कुकरेजा आहे ऐं उहा पंहिंजो धंधो ॾिसंदा आहिनि असां उन्हनि खे पंहिंजो किरयाने जो दुकानु आहे